हेलो

गाड़ी लेबऽके छै

अहाँकेँ पास अइ स्कॉर्पीओ कतेक तकमे भऽ जेतै कम नहि हेतै की कतेक तकमे भऽ जेतै तैयो

अच्छा हूँ दू तीन लाख तक भऽ जेतै ने हँ तब गाड़ीके कागज सब छै ने ठीक ठीक काल्हि तक आबि जेबै कहाँ आबऽ के छै ठीक ठीक

हँ तऽ आओर कोनो गाड़ी सब छै की कोन छै ठीक तऽ हम काल्हि अबैत छी ठीक ठीक

ठीक हँ काल्हि बारह बजे तकले ठीक ठीक